अ आसामावथ' गोबां रावफोर दङ जेरै हारसा गार' राभा मिसिं बर' बायदि बायदि आरो अ आदिबासि आं रोङा असमियाखोबो रोंबाङा नों नों औ नों असमिया रोंगौ नामा ए ओंखाम जाखांबाय होननायखौ असमियायाव मा बुङो अ हिन्दीआवलाय अ मा मा मा रावनि रोंगौ नोङो

असमिया फुल हाजोबो नामा आंबो बुजियो ओमफाय हाया

जोंना असमिया औ दङ बिमादै आइनि बिनानाव ओ इदिनो इसे इसे असमिया असमियाखो रायज्लायो नोंसालाय दङ नामा आलासि एसामिसफोर ए औ दे औ दे